हलो आप इंटीरियर डिज़ाइनर चित्रा जी बात कर रहीं मेरे तीन कमरे हैं घर में एक हॉल है तो मुझे उसका रेनोवेट कराना है पुराने जमाने का जो बना हुआ है तो आप बताऍं कि आप उसका क्या पेमेंट लेंगी जी ठीक है तो आप आ जाएं आप कब आएंगी आप आकर एक बार देख लें हॉल वगैरह ये सारी चीज़ें और मुझे बताएं कि उसका क्या चार्ज रहेगा जी घर का एड्रेस आप नोट कर लीजिए सदासिव नगर बौड़ापुर आपको आना है मकान नंबर जी ट्वेंटी वन तीन कमरे हैं और एक हाॅल है काफ़ी टाइम हो गया है लगभग दस बारह साल आप समझ सकते हैं

सिंपल ही चाहिए ज़्यादा कुछ ऐसे हैवी नई चाहिए आप एक बार आके मिल लेंगी और आप देख लेंगी कि कितना क्या एरिया है तो उस हिसाब से डिज़ाइन सर्च कर लेंगे फिर जैसा भी हमें चाहिए जी ठीक है आप शाम को आ जाइए